बिहारमे हॉस्पिटल होयबाके कोनो अथी नहि छै जेनाकि जाहिसऽ कि जे हॉस्पिटल होनाके चाही एस के हॉस्पिटल होल तब ने नहि तऽ कोरोनामे बहुत लोग बिमार पैड़ि गेलै बहुत लोग मैरि गेलै बहुत दबाइके यूज नहि छै जाहिसे कि जाहि गाँवमे जाहि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लऽ जेतै ओहि होस अथी बाहर खतम हो जाइ हइ कि जे हॉस्पिटल जाहिसे कि जाइ हइ एम्बुलेंस होत तब ने जायब नहि होत एम्बुलेंस तब केना जायब जाहिसे कि कोनो हइ अथी हइ बीमारीमे कोरोनामे बहुत बिमार पैड़ि गेलै बहुत दबाइ बिरो नहि होल बहुतके नहि भेल खर्चा केनाहुओके जाहिसे कि जीबैके लेल हॉस्पिटल लऽ जाइके चाही एम्बुलेंस से नहि तऽ नहि ओ हॉस्पिटल बनाने से कोरोनामे बहुत तऽ खतम हो गेल आ बहुत हइ एहन जे कोनो जरूरत नहि हइ जे हॉस्पिटल नहि हइ दुगो चारिगो कोनो हर गाँवमे हॉस्पिटल एस के हॉस्पिटल गेला से बहुत बचावा होइ हइ नहि होइ छै हो तऽ बच्चा बात तऽ ओहिसँ आदमी मरि जाइ छै जेनाकि जे कोरोना आओर बीमारी सभ होइ छै तऽ ओहि सऽ जियैके लेल बहुत दबाइ सुइया होइ छै करला सऽ बहुत बच्चा आदमी जीयै छै नहि तऽ बहुत मरि जाइ छै एहि सभ सऽ केनाहुओ कएके अथी हो जाइ करोना से बचैके लेल बहुत दबाइ छै दबाइ सुइया डॉक्टर बैध सभ आबै छै करला से की होइ छै सभचीज सँ बढ़िआँ हो जाइ छै